हा कुझु ख़ासि अच्छा हा पंहिंजा कपिड़ा वठणा आहिनि कंहिंजे कंहिंजे लाइ वठणा आहिनि कंहिंजे कंहिंजे लाइ वठणा आहिनि अच्छा छा छा वठिणो आहे ॿारनि लाइ

बराबरि त मुंहिंजे दोस्त बि हुते दुकानु खोली आहे हिकड़ी हुनखे फोन कई हुई चई हुई अचण लाइ ॾिसजो अची करे लेडीस कपिड़ा बि रखिया तईं मुंहिंजे लाइ बि रखिया तईं जेंट्स जा बि कपिड़ा आहिनि त तव्हां पंहिंजे लाइ बि ॾिसी ईंदासीं ॾिआरी आहे त मूंखे लाइटिंग जो सामान बि वठिणो आहे सब वठी ईंदासीं घरुनि लाइ हिनखे वरी पोइ हिननि लाइ बि थोरा भाईदूज बि अचे थी दीदी अचणु वारी आहे घरु मिलण हिननि लाइ बि वठणा आहिनि मम्मी पप्पा लाइ बि वठणा आहिनि त कोई अॻो पोइ सभु खां पूरो करे लाईंदासीं तुंहिंजे लाइ त छा सूट वठंदी की साढ़ी त सुभाणे ॾींहं जो मानी जल्दी ठाहे लाईंदी पोइ असां ॾींहं जो निकरी हलंदासीं पोइ थियूं त राति जी रोटी सभु ॼणा ॿाहिरि ई खाई हलंदासीं ठीकु आहे त पो जी रोटी सवेलु ठाही रखजो